हाँ मैं दस से दस लाख के बीच में पाँच संख्याएँ बता सकता हूँ पचास हज़ार दो सौ हज़ार पचहत्तर हज़ार एक सौ पचास एक लाख पचास हज़ार छः लाख सात सौ पचास आठ लाख नौ सौ पचानवे